थांनाय बोसोराव जोंहा दै बानायाव ओरैबायदि खस्थ' जादोंमोन दै दै लोमनायनि थाखाय जोंहा स्कुलाव गथ'फ्राबो फिसाफोराबो थांनो हानाय जायासै दैबाना लोमनायनि थाखायनो आरो न बां दै लोमनायजोंनो गासैबो जोबजोब्बाय सि जोम सिजोब्बाय आरो दंफां दनला न'नि खोरखि खोरला गासैबो मुसिजोब्बाय आरो बिसना बिसनाफ्राबो गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय आरो सफाफ्राबो गासैबो मुसिजोब्बाय आरो जोंहा मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायदोंमोन बेफोरबो गासैबो थैलांजोब्बाय हाथाय बाजारावबो थांनायाव जोंहा खस्थ' जाबाय दै लोमनानै दैजों ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जोंहा खस्थ' जाबाय ओंखामखौनो जानो मोनैफोर बादि जाबाय दैबानाजों आरो दैबाना लोमनायनि थाखायनो जोंहा बै बोसोराव ओरैबायदि गासैबो जिनिसानो जोबलांजोबनाय बायदि जाबाय बेनिथाखायनो आङो बै बोसोरनि खस्थ'खौ दिनै दिनै बुंबाय